شادی کے موقعے پر دلہن کو کئی طرح کے تحفے دیے جاتے ہیں جو محبت خوشی اور نیک تمناؤں کی علامت ہوتے ہیں عام طور پر دلہن کو زیور کپڑے خوشبوئیں میک اپ کا سامان یا گھر کے استعمال کی چیزیں جیسے برتن یا چھوٹے گھریلو آلات تحفے میں دیے جاتے ہیں خاندان کے افراد اور دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق تحائف دیتے ہیں تاکہ دلہن کی نئی زندگی خوشگوار ہو جہاں تک جہیز کا تعلق ہے کچھ جگہوں پر آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ دلہن کے گھر والے لڑکی کو جہیز کے طور پر فرنیچر سونا چاندی کپڑے اور دیگر چیزیں دیتے ہیں تاہم آج کل کئی لوگ اس رسم کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بعض اوقات مالی دباؤ اور ناانصافی کا سبب بنتی ہے کئی سماجی تنظیمیں اور لوگ اب اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ شادی سادگی سے ہو اور لڑکی کو صرف اس کی عزت محبت کے ساتھ رخصت کیا جائے نہ کہ جہیز کے بوجھ کے ساتھ